हिंदी हमारी अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो हिंदी हमारी मातृभाषा है हमारी राष्ट्रभाषा है जो की हमारे बच्चों को सबको आनी चाहिए हिंदी भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए क्योंकि आज हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है आप कहीं पर भी भारत में विश्व में कहीं पर भी अगर आप जाते हो भारत में तो आपको उनकी शायद कोई भाषा समझ में न आए हो सकता है आप को उनकी उड़िया समझ में न आए उन की कन्नड़ समझ में न आए या जो भी वो अपने अपने जहाँ राज्य में जो भाषा उनकी बोली जाती है वह आपको समझ नहीं आएगी लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिससे आप कहीं पर भी बात कर सकते हो लोगों को समझ सकते हो अपनी भावनाओं को बता सकते हो हिंदी सबसे सरल भाषा है और हर किसी को आती है हर किसी को आनी चाहिए और हमारी राष्ट्रभाषा है हमें इसे सीखनी भी चाहिए और इसे बोलना आना भी चाहिए